नमस्कार आपको क्या काम है बाल ही कटवाना है कि दाढ़ी उढ़ी सब बनाना है तो बन जाएगा कब तक आएँगे इस बार बाल दाढ़ी बाल या या मसाज भी चाहिए दाढ़ी का तीस रुपये बाल का बीस रुपये मसाज का सौ रुपये है डेढ़ सौ टोटल होगा कहाँ है आपका घर है

चलिए तो आ जाइए तो आपको आने में शाम हो जाएगी चलिए ठीक है आइए मेरी दुकान ऐसे सुबह दस से शाम छः बजे तक खुलता है

संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है गाड़ी से है या सायकिल से तो आ जाइए शाम हो जाएगी आपको चलिए ठीक है अपने ही बाल कटाएंगे कि अपने बच्चे उच्चे के भी बच्चे हैं तो ले आइए अच्छे से काट देंगे बाल बनाने के कई तरीक़े है जैसे चाहिए वैसे बन जाएगा अलग अलग इश्टइल है हेयर कटिंग जैसे चाहेंगे वैसे कटेगा चलिय कब तक आएंगे तो अभी आप घर से निकल गए हैं चलिए आइए मसाज करना है बस बाल बनाना है आप कितने साल के हैं चलिए ठीक है आइए आइए अच्छी सुविधा है सब सुविधा हमारे यहाँ मिलेगी ठीक है आइए नमस्ते